हैलो नमस्ते मैडम जी हाल चाल ठीक ऐ तुस सनाओ कुत्थै स्कूल गै ओ अच्छा ते होर मड़ो थुआढ़े कन्नै इक कम्म हा कम्म एह् हा केश निं ऐ हा इक ब्याह् हा मड़ो ते उत्थै जाना हा अते कोई चार पंज दिन दी छुट्टी चाहिदी ही बच्चें केह् थ्होई जाग हां हां मड़ो केह् करचै रिश्तेदारी बी ऐ खास रिश्तेदारी दा ब्याह् ऐ एह्दी बुआ दा ब्याह् ऐ ठीक ऐ

हां ओह् ते में समझा निं थोआढ़ी गल्ल तुस स्हेई आखा दे अवा हून केह् फसे दे यार यरो केह् करचै हून दिक्खने आं कोई थ्होंदा ऐ रिश्तेदार ते कोई इ'यां कश गोआढी उसी छुड़ने आं घर फ्ही नेईं लेंदे उस बच्चें गी हां उ'या बी करी सकने तां बी ठीक ऐ थोआढ़ी गल्ल ठीक ऐ इ'यां गै करी लैन्ने आं ठीक ऐ में सोचेआ पुच्छी लैन्नी आं इक बारी मैडम कशा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं